सनातन धर्मे अहाँके सेवाके लेल सेवार्थ छै आओर एहिमे सेवाके सेवे छेबै करै ई कहियौ जे सेवे सिखायले जाइत छै सभ सनातनी सेवार्थी होइत छथि आओर ई धर्मसभ किछुसँ ऊपर उठि कऽ जाति धर्म लिङ्गभेद उठि कऽ ऊपर सेवा एतय तऽ मनुष्य के कहय पशु पक्षी आओर प्रकृतिक सेवा तऽ करैके लेल अहाँके से धर्मके एहन तरहसँ कहल गेल अछि जे एहिमे बहुत धर्म होइत छै तेँ दुआरे हमर सनातन धर्मे सेवाके लेल अछि हमसभ सनातनी सेवार्थी छी आओर एकर एकेबेर नहि अनेकानेक बेर हमरा मिथिलामे एहन तरहके प्रयोग या कहियौ एकरा ओ होइते अछि आओर एहिसँ होइत अछि जेनाकि मानि लिअ अष्टयाम कयल जाइत अछि आओर ओ अष्टयाममे सभ मिलके अबैत छथि आओर ओकर बाद भण्डारा कए कऽ आओर भण्डाराके आयोजन होइत छैक आओर ओहिमे जतेक अहाँके ग्रामीण या दोसरो गामके लोकसभ जे भाग लेबय आबैत छथि ओ तऽ रहिते छथि सङ्गहि सभ आबैत छथि आओर ओहिठामसँ से अहाँके देल जाइत छैक सभ कोइ भोजन वास्तवमे जकरा जे देल जाइत छै गाम ग्रामीण रूपसँ ई कयल जाइत छै जे सभके सहयोगसँ एक जगह इकठ्ठा कयल जाइत छै आओर जकरा जे आवश्यकता होइत छैक ओ ओकरा ओहिठाम देल जाइत छैक ओकर सेवा कयल जाइत छैक एकर अलावे हमरा गाँवमे अहाँके या मिथिलामे कहियौ अहाँ हमरा गाँव हम जे जुड़ल छी से अहाँके मन्दिरक ट्रस्ट हमसभ स्थापित कयने छी एतय ट्रस्टकेँ माध्यमसँ अहाँके जकरा मानि लिअ बेटीके विवाह नहि होइत छैक पैसा सभके एकठाम जमा कयल जाइत छैक होइत छै स्वेक्षोसँ दैत छै आओर चन्दोसँ होइत छै जमा होइत छै पैसा ओहिमे एक अध्यक्ष सचिव बनाओल जाइत अछि ओहिमे कए बेर हमहूँ रहल छी कमीटीमे अहाँके सचिवक पद पर छलहुँ कए बेरा तऽ एखन अहाँके चूँकि सरकारी राजकाजमे छी तऽ सदस्यमे तऽ हम जरूर रहैत छी आओर एहिमे हमरा मोनो बड्ड लागैत अछि किया तऽ मानव जीवने छियै सेवाके लेल आओर हम एकरा सभसँ पैघ धर्म बुझैत छी तऽ ओहि ट्रस्टसँ हमरा लागैए ओहि कमीटीके पास लगमे कियो अबैत अछि जे हमर बेटीके विवाह नहि होइत अछि या हमरा बेटा पढ़यमे जे बहुत नीक यए आओर पैसा नहि भऽ रहल अछि पढ़ायल जेतै ओकरा वा अहाँके कोनो एहन लाचार परिवार छै जे अहाँके ओहि परिवारमे बीमारी छै आओर ओहि बीमारीके इलाजके लेल नहि भऽ रहल छै तऽ ओहि बीमारक इलाजक लेल अहाँके ओहिसँ रुपैआ देल जाइत छैक आओर हमसभ ओहिसँ अहाँके से रुपैआ दए कऽ ग्रामीण स्तरे अहाँके अलगे आओर स्वेक्षोसँ जे होइत अछि ओ दए कऽ हुनकासभके काज करैत छी आओर सभसँ बेसी हमसभ एक अहाँके संस्था तऽ संस्था आओर स्वेक्षोसँ समाजमे जे कियो भी एहन छथि जिनका सङ्गमे अहाँके नहि ई छै तऽ ई हुनका पैसा लेबाक लेल ई होइत छै जे नहि हम ककरोसँ माङ्गब नहि हम बहुत स्वाभिमानी छथि मैथिल स्वाभिमानी होइत छथि तऽ ओ हम नहि लेब तऽ हुनका हमसभ एना नहि दैत छियै जे लिअ हम अहाँके दैत छी तऽ कोनो माध्यम लगा कऽ जे हे लिअ एहि संस्थासँ ई आयोजन कयल गेलै हेँ एहिमे एकटा छोट छोट हमसभ करैत छियै कि तऽ अहाँके एक आयोजन राखि दैत छियै प्रतियोगिता राखि दैत छियै आओर कहलहुँ जे एहिमे एना छै पारितोषिकके रूपमे एना छै तऽ अहाँ एहि तरहसँ नहि लेब तऽ एहि तरीकासँ नहि लेब तऽ हुनकासभके एहन पारितोषिक देल जाइत छै एहिना मैथिल तऽ कलाप्रेमी छेबे करथि तऽ एहि तरहसँ होइए कि तऽ समाजमे ई एक तरहसँ कलाके विकास सेहो भऽ रहल अछि आओर सेवा सेहो भऽ रहल छैक तऽ एहि तरहसँ हमसभ मैथिल सेवा करैत छी अनेकानेक हमसभ अहाँके से आपसमे जेनाकि मानि लिअ स्वतन्त्रता दिवस भेल गणतन्त्र दिवस भेल अहियो सभ अवसरपर हमसभ एक आयोजन करैत छी आओर ओहन लोकके जे समाजमे मानि लिअ ओकरा आवश्यकता छै देखैत छियै नहि सहीमे एकरा आवश्यकता छैक आओर ई पाइके सदुपयोग करत तऽ ओकर हमसभ सहयोग करैत छियै एहि तरहसँ हमर मिथिलामे सामुदायिक सेवा होइत छैक आओर हमसभ एहि तरहसँ अपन समाजके उन्नति आओर उत्कृष्ट अवस्थापर लए जाइत छी